मेरे देश में अस्पताल और मेडिकल बहोत अच्छे हैं और यह पहले से सस्त्ते हुए हैं इनमें कई प्रकार के सुधार भी हुए हैं और इन्हें और भी बेहतर बनाया जा सकता है जैसे सभी को बीमा सुविधा मिल रही है आयुष्मान कार्ड के द्वारा फ्री दवाइयाँ हो रही हैं फ्री ईलाज हो रहा है फ्री हेल्थ चेकअप हो रहे हैं फ्री ट्रीटमेंट किया जा रहा है और इस प्रकार से मेडिकल सेवाओं में काफ़ी इजाफ़ा भी हुआ है कि काफ़ी रात तक मेडिकल वगैरह खुले रहते हैं लोगो को परेशानियाँ नहीं होती हैं रात को किस जगह जाएँगे कहाँ जाएँगे जैसे कि हमको पता है कि कोविड महामारी में सभी परेशान हुए थे और उस जगह पर कई हॉस्पिटल्स ऐसे थे जिसमें उन्होंने अपनी भूमिका सराहनीय रही है उन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है और ऐसा होना भी चाहिए